ईअं त बचपन खां वठी डांस करण जो शौक़ ऐं डांस कई तरह जूं कयूं आहिनि स्टेज शोज़ बि कया आहिनि घणेई पर्फॉमेंस कयूं आहिनि बिहू हुजे भांगड़ा हुजे चाहे डिस्को हुजे घणेई तरह जूं डांसूं कयूं आहिनि लेकिन असांजी जेकी सिंधी डांस आहे जेकी असां झूलेलाल खे चेटीचंड जे मेले में कंदा आहियूं असां पंहिंजूं शादियुनि में कंदा आहियूं उहो सिंधी डांस जो जेको मौज आहे उहो ॾाढो विरले मिलंदी आहे ऐं हुन खे सभिनी खां वधीक करणु असां पसंदि कंदा आहियूं छोकि हू असां किथे बि मिली करे बि अठ ॾह ॼणा मिली करे पंद्रहं ॼणा वीह ॼणा हुन में ई डांडिया बि मिक्स कंदा आहियूं ऐं मर्द ज़ालूं ॿार बच्चा मिली करे हुन खे स्टैप्स खणी करे घणेई तरह सां हुननि मेलनि खे ऐं हुननि में मौजू मचाईंदा आहियूं त इन जे लाइ चेटीचंड जे मेले में असांखे सभिनी खां वधीक मौज ईंदी आहे ऐं असां इंजॉय असां तमामु तमामु घणी धूम मचाईंदा आहियूं